हम लोग नल का उपयोग करते हैं हमारे घर में नल है हम लोग नल से पानी निकालकर पीते हैं हमारे हर मौसम में हमारा नल का पानी साफ होता है कभी कभी कभी कभी बरसातों में गंदे पानी निकलते हैं तो उसको हम लोग छानते हैं छानकर उबालते हैं उबालकर तब छानकर तब पीते हैं और कभी कभी हमारे घर में नल खराब हो जाती है पानी नीचे चला जाता है तो हम लोग कुएँ से के पानी पीए इस्तेमाल करते हैं और हमारे घरों में नल का ही उपयोग ज़्यादा अक्सर किया जाता है बरसातों में हमारा नल गंदे पानी देते हैं तो हम लोग उसको छानते हैं और छानकर तब उसका उपयोग करते हैं और कभी कभी हम लोग अगर नल खराब हो जाता है बरसातों में कुआँ पानी अच्छा नहीं बरसातों में कीड़े पड़ जाते हैं कुएँ के पानी में तो हम लोग टुल्लों का भी कभी कभी प्रयोग करते हैं नल खराब हो जाने के कारण और हमारा